हैलो नमस्कार बौआ के की नाम भेल

ओ तऽ पढ़ाइ अच्छा न होइय वहाँ त अहाँ कोन क्लास मे पढ़ै छी फाइव मे तऽ फाइवमे हम अहाँके कुछ टेस्ट लेब टेस्ट दे सकै छी तऽ ओ अहाँके टू से लेके दूका दू सँ बीस तक अबैया दूका दू से बीस तक अबैया दूका अच्छा आ वन से लेके हन्ड्रेड तक आ इंग्लिश ऊंग्लिश पढ़े अबैया अहाँकेॅं इंग्लिश मे अहाँ एप्पल के स्पेलिन्ग कहि सकै छी हँ अच्छा और अहाँके ग्रामर ईसब अबैया की नहि पढ़ाइ पढ़ले छी की न ग्रामर अच्छा त अहाँ भर्ब के स्पेलिन्ग कहू तऽ भर्ब मे भर्ब मीन्स कथि होइ छै

अच्छा भर्ब मीन्स क्रिया होइ छै बुझलि हँ क्रिया होइ छै अहाँ तनिका अहाँ तऽ थोड़ा कमजोर विद्यार्थी छी इंग्लिश मे तऽ अहाँके कुछ समय देबेलए परत जे है न थोड़ा मेहनत करैलए परत तब होएत अहाँके बुझलि हँ तऽ अहाँ मेहनत करबै मन से पढ़बै हँ तऽ अहाँ मोन सँ पढ़ु और देखियौ अहाँके अच्छा पढ़ाइ न लागल तऽ अहाँके यहाँ अहाँके बढ़िऑं से हम पढ़ाए देब और अहाँके जेभी परेशानी अगर होत न ओ सब जे अगर हमरा खोल के बताएब की हमरा ईसब न अबैया हम अहाँके बताएब ठीक यए कथिलएकि पढ़ाइ मे जे है न लाज शरम न होइ छै थोड़ा खुल बतेबै तब ने पढेबै बनिहा से है न हँ त और सब्जेक्ट मैथ गणित ऊणित मे सब कुछ अबैया जोड़ घटाव गुणा भाग लघुत्तम महत्तम बट्टा परके जोड़ कथि सब अबैया कथि सब अबैया जोड़ घटाव गुणा भाग ईसब अबैया मैथ मे अच्छा तऽ मैथ मे अबैया तऽ जे है न अहाँ तब अपने के जे है न आप लेके आइए अपना जो है न हँ मैथ मे कथि सब अबैया

अच्छा ठीक है तब